राज्य मजगतीची कोंकणी भास वा आनी प्रादेशीक बोली आसा तातूंत सामान्यतायूय आसा आनी वेगळेंपणूय मेळटा म्हणल्यार आतां प्रमाण बोली म्हणून आतां जी पळय आतां फुडें आयल्या ती खरें म्हणल्यार बोलीच आशिल्ली पूण ती आतां प्रमाण बोली म्हूण आतां फुडें आयल्या आनी बाकीची जी प्रादेशीक बोली आसात आमच्यो म्हणल्यार गोंयांत तशेंच गोंयां भायर जे मँगलोर केरळ ह्या वाठारांनी जे कोंकणी मनीस आसात ते जी कोंकणी उलयतात तातूंत हेळ्यांतलो हेळो आसा तो तांचो दुसरो आसतलो मागीर तांची उतरावळ मातशी वेगळी आसतली तांची आनी वाक्यप्रचार वा वाक्य बांदावळ वेगळें आसतलें अशा तरेचे वेगवेगळ्या आयामांतल्यान ती मातशी वेगळेपणांतूय ते सामान्यतायूय दिसता त्या गोष्टीनीं